हमर तऽ बहुते व्यतिगत लक्ष्य यऽ आकांक्षा यऽ जकर हिसाबे हम कामो कामो करि रहल छी कियाकि हमरा शौखे यऽ की हम कुछ करूँ हमरा सबसँ पहिले तऽ पढ़ैके शौख यऽ हम पैढ़ो खूब रहल छी बी पी एस सी के तैयारी करि रहल छी जकरा लए हमर माय बाप हमराके प्रेरित करलक की नहि अहाँके एस डी एम बनना यऽ देशके सुरक्षा करना यऽ देशके लिए काज करनाय यऽ तऽ हम करि रहल छी हमरा नीको लागि रहल यऽ आओर हमर आकांक्षा होइए की हम एस डी एम बनैके बाद पोस्टसँ हटिके हम अपना पॉलिटिसियन लाइन चुनि कियाकि हमरा शौखे यऽ की सरकारमे आबैके सरकारमे हम रहब खुशियो मिलत कियाकि हमरा बहुत शौख यऽ बचपनेसँ कियाकि हम हमरा चुनाव लड़ैमे जीतैमे हमरा बहुत शौख यऽ की एक बार हम चुनाव लड़ी आओर जीती अपन क्षेत्रके लिए काज करी ओहो शौख यऽ लेकिन हमर माय बापके शौख यऽ की हम कुछ करी तऽ पहिले हम किछु करब कियाकि माय बाप जतय यऽ तऽ पहिले हम सबसँ पहिले किछु करब तबे हम आगू किछो दिमाग लड़ैब